गाँव घरमे झगड़ो लड़ाइ होइ जाइ छै ने तऽ लोग चैलि जाइ छै मने अथी ओ मुखिया लग सरपञ्च लग इएह सरपञ्च मुखिया लग जाइ छै ने जब बढ़िऑं सँ नहि ओ फैसला करै छै तब लोक चैलि जाइ छै पुलिस लग पुलिसो लग जे जाइ छै ने तऽ पुलिस कि करै छै जेकरा पैसा दै छै ने जे ओकरे कानून कारवाइ सुनै छै ओकरे केसो लै छै जे पैसा नहि दै छै ने ओकर तऽ किछो नहि सुनै छै ओकर कानून कारवाइ किछु नहि होइ छै तऽ केना हेतै ईसब फैसला फैसला नहि होइ रहल छै हमरा आरके बहुत दिक्कत होइ रहल छै गाँवमे रैहिके बुझलियै ने बहुत दिक्कत होइ रहल छै तेॅं केना हेतै फैसला मुखी मुखिया सरपञ्च नहि करै छै तऽ थानामे जाइ छियै थानोमे वहए बात होइ छै तब आब की कयल जाए आब कतऽ जायल जेतै अहाँ आरके एकर समस्याके समाधान करियौक हमरा आरके समा समाधान करैयौ तबे ने हेतै नहि तऽ हमरा आरके ओ तब ओतए सँ दोसर दोसरो पुलिस लग जाइ छै तऽ ओहए करै छै दरोगा पुलिस सब पैसे माॅंगै छै पैसा जे दै छै ओकरे होइ जाइ छै ओकरे होइ जाइ छै तऽ हमरा आरके केना हेतै केना इंतजाम हेतै हमरा आरके तऽ ओते पैसा छै नहि सब काम रुकल रहै छै आब आओर गाँवो घरमे जे हो जाइ छै किछो गाँवो घरके वहए बात होइ छै गाँवो घरमे नहि होइ छै किछो तऽ ओहो जाइ छै मुखिया सरपञ्च लग फेर जाइ छै दरोगा लग दरोगा लग सँ ओतौ नहि होइ छै तब जाए के जे पैसा दै छै ओकरे होइ जाइ छै हमरा आरके तऽ घरमे नहि ओते पैसा छै नहि ओते दि अथी छै जे हमरा आरके करैया बुझलियै ने